बॅक पेन आहा ती कॉमन अशें म्हटल्यार पाप मारप तेल मालीश करप मिठाउदकाचो गरम शेक दिवप वैखण जोरोन लावप एक झाडाची साल येता ती तेजो लेप करून लावप